جب آن لائن شاپنگ کر رہے ہوں تو چیک آؤٹ پیج پر پہنچیں اور اپنے دیکھیں کہ یہ سب کیا ہوا ہے نہیں جیسے پرومو کوڈ درج کریں چیک آؤٹ پیج پر پرومو کوڈ یا کوپن کوڈ کے لیے ایک باکس ہوگا اپنے پرومو کوڈ کو درج کریں اور لاگو کریں یا اپلائی بٹن پر کلک کر دیں پھر چھوٹ کی پشٹی کریں کہ کوڈ لاگو ہونے کے بعد آپ کی شاپنگ کارڈ میں کل راشی میں چھوٹ دکھائی دینی چاہیے سونشچت کریں کہ چھوٹ صحیح ڈھگ سے لاگو ہوئی ہو چیک آؤٹ پورا کریں ایک بار جب آپ سونیشچت ہو جائیں کہ پرومو کوڈ صحیح ڈھنگ سے لاگو ہوا ہے تو آپ اپنی شاپنگ پوری کر سکتے ہیں اور بھگتان پرکریا کو آگے بڑھا سکتے ہیں آڈر کی پشٹی کریں آڈر کی پشٹی کرنے سے پہلے ایک بار پھر سے اپنی کارٹ اور چھوٹ کی جانچ کر لیں یدی آپ کو کوئی سمسیا آتی ہے تو آپ ویبسائٹ کے گراہک سہایتا سے سمپرک کریں